जोंनि ओनोसोलाव गाहायै गेलेजानाय माखासे गेलेमुफोरा जादों बाथा जोलुर बेबायदिनो खारनाय बारनाय बेफोरखौ गेलेनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गेलेनायफोरा सोलायलांबाय आरो जों दानिया बाथा गेलेनायफोरखौबो जोङो गामि ओनसोलाव नुनो मोनलिया बेबायदियैनो जोलुर गेलेनाय बेबो जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोद खम जालांनो हमदों नाथाय बेनि थाखाय फोरोंथाय जेरैबायदि नांगौ बे गैयिलाय लासै जोंनि गामि ओनसोलाव गोमालांनायखौ जों मोन्दांनो हादों बेनिखायनो आङो सरकारनि फारसे खावलायनाय आंनि हामब्लायथि जोङो जोलुरनि बेलायावबो लाइमोनफोरखौ मोजाङै फोरोंनो थाखाय माखासे सरकारनि हेफाजाब अननाय नांगोन आरो बे सरकारनि मोननाय हेफाजाबजोंसो जोङो अब्ला जाफुंसार जानो हागोन आरो जोंनि माखासे गोमालांनाय गेलेमुफोरखौ जोङो बोखांफिननो हागोन एसेनोसै